हैलो जियां तुसें पुच्छेआ के तुसें कोह्के गाने अच्छे लगदे ज्यादा असें गाने एह्के शैल लगदे डोगरी गै अपने शैल लगदे न ते जियां डोगरी बी बड़े बड़े ज्यादा गाने जेह्के मश्हूर न डोगरी दे बी ते डोगरी दे ज्यादातर लोग जम्मू दे गै बोलदे ते जम्मू च गै ज्यादा डोगरी गाने शाने जां कविता बगैरा सारा मतलब डोगरी जेह्की ऐ ओह् जम्मू च गै बोली जाने आह्ली जम्मू दी गै भाशा ऐ ते जियां डोगरी च इक गाना ऐ इक कुड़ी होंदी ओह्दे मां प्यो मरी गेदे होंदे ते ओह्दा भ्राऽ होंदा जेह्ड़ा ओह्दा ब्याह् कराई ओड़दा ते ओह् उसी दूर कुतै दूर ब्याह् कराई ओड़दा जिसलै उसी कुड़ियै ओह् सद्ददा नेईं उसी कुड़ियै अपने मां प्यो दी जिसलै याद आंदी ते ओह् आखदी कि ओह् भ्राऽ गी आखदी कि मिगी तू सद्दियै लेई जां ते ओह्दा भ्राऽ उसी केह् आखदा एह् इक एह्दे उप्पर इक गाना बनी दा कुड़ी दे उप्पर एह् गाना ऐ जियां मां बब्ब तेरे भैने मरी मुक्की गेदे मां बब्ब तेरे भैने मरी मुक्की गेदे तुकी कोह्दे न लग्गे दे बराग घर भैने बौह् अपने ते भैन आखदी कि सुनेआ बीरा दिन आए न माड़े सुन बीरा दिन आए न कैसे हून बड्डे भैया भाभी गै मां बापू जैसे ते एह् जनेह् गाने जेह्ड़े होर बी बड़े मश्हूर न साढ़े डोगरी दे ते असेंगी एह् डोगरी गाने जेह्के बड़े अच्छे लगदे होर डोगरी गाने गाने दा बी असेंगी बड़ा शौंक